जै माता दी मेरा नांऽ नीलम ऐ में थोह्ड़ा जा रीड़िंग उप्पर बोलनां चाह्न्नी आं रिड़िंग जियां के पढ़नां मेरे मन गी पढ़नां जेह्ड़ा ऐ बड़ाअच्छा जेह्ड़ा ऐ कि ओह् अच्चा होंदा ऐ पढ़नें कन्नैं इंसान बड़ा कुश सिखदा ऐ जिन्नें चिर अस पढ़गे नेंई रीड़ नेंई करगे ते इन्नें चिर अस किश बी जिन्दगी च पाई नी सकदे और बोह्त सारियां कताबां बचपन कोला दा पढ़ियां

लेकिन बड़ियां सारियां बुक्स डोगरी दियां पढ़नें गी मिलियां ते बड़ा अच्छा लग्गा रिड़िंग करनां लेकिन पढ़नें दे बाद बी मिगी इन्नी रुची नी ऐ मेरी इन्नां मन जेह्ड़ा ओह् इनें चीज़ें च नेंई गेआ लेकिन जिन्नां जादा कोला दा जादा रुची जेह्ड़ी ही मेरी ओह् ही होली बुक्स च धार्मिक कताबें च जियां कि अज्ज बड़ा सारा प्रचार प्रसार होआ दा इश्वर गी लेइयै जां बड़े बड़े जग होआ दे बड़ा संग संग कुश कुश एह् सब कुश शास्त्रें दा ग्यान गी लेइयै लोग चले न इनें चीज़ें गी और अज्ज बड़ा सारा प्रसार होनें दा इयै इक मतलव हा के लोकें काफी शास्त्रें दा ग्यान प्राप्त कीता ते अज्ज ओह् लोग उस चीज़ गी लेईयै थोह्ड़ा बौह्त समाज़ ते सुधार करन लगी पेदे नै और इक समाज़ दे सुधारक ताहियैं बनी सकदे न ते उनें होली बुक्स पढ़ी दियां न हर इक कताब गी अच्छे तरीके कन्नै पढ़े दा ऐ और मेरा बी जादा कोला दा जादा जेह्ड़ा शौक हा ओह् होली बुक्स दा ऐ और में काफी बारी गीता पढ़ी भगवत गीता पढ़ी राम चरिचमानस पढ़ेआ फिर सुंदर कांड़ बी पढ़ेआ उंदे बाद रामायण बाकी पढ़ना मतलव बौह्त अच्छा लगदा ऐ और जादा जादा रिड़िंग मिगी एह्दे पर गै करनां अच्छी लगदी कि असेंगी अपनें समाज़ दा जां अपनें शास्त्रें दा जां अपनी संस्कृति दा स्हानू ग्यान होनां चाही दा ऐ और अपनें देवी देवतें दा बी स्हानू इस मतलव पता चलनां चाही दा ऐ कि अच्छी अच्छी अगर अस अपनी होली बुक्क पढ़गे ते ताहियैं स्हानू इनें चीज़ें दा ग्यान होग और जादा कोला दा जादा ग्यान अस इनें चीज़ें पर गै देआ करदे आं और इस बेल्लै बैसे बी स्टेज़ साढ़ी जेह्ड़ी ओह् इयै ऐ कि अस जादा कोला दा जादा मन जेह्ड़ा अध्यातमिक कताबें गी लेइयै चलचै और अध्यात्मिक कताबां लेइयै पढ़चै क्योंकि जादा कोला दा जादा उद्धर साढ़े जेह्ड़ा इनें चीज़ें कन्नैं गै होनां ऐ बाकी डोगरी साढ़ी जेह्ड़ी भाशा ऐ एह् बौह्त गै अच्ची भाशा ऐ और एह्दे पर में काफी सारियां बुक्स डोगरी च बी पढ़ियां लेकिन अपनां इंट्रस्ट जेह्ड़ा इद्धर गै रखदे होई कि कताबां जेह्ड़ियां ओह् जादा असैं धार्मिक गै कताबें दा अध्यन कीता उनेंगी गै पढ़ेआ और उऐ अच्छियां लग्गियां बाकी अज़ें बी पढ़ी जा दे आं